हेलो हरदासमल हा भाउ मूंखे ॾह ज॒णियुनि जी ज॒णियुनि जी लाए ऑर्डरु कराइणो होयो तव्हां वटि हाणे छा छा पियो आहे

त हुन मां हिकु पनीर बटर मसालो कयो हिकु दाल तड़का कयो दाल तड़के में मिर्चु घटि हुजनि ऐं हुन सां गॾु चारि फ़ुल्का कयो ऐं ॿ नान अछा भला पालक खिचड़ी बि कयो हिकु ऐं हुन में बि मिर्चु घटि हुजनि ऐ हुन सां गॾु ॿ मसाला पापड़ लिखो हिकु तरयल पापड़ लिखो ऐं भाउ मिठे में तव्हांजे वटि छा छा आहे अछा त वीह गुलाब जामुन लिखी छॾियो भाउ तव्हांखे ऑर्डरु यादि त रहंदो न न त मां तव्हांजे वेबसाइट ते रिकोड करे मोकिलियांव हलो भाउ ठीकु आहे मां हुते रिकोड करे थो मोकिलियांव तव्हांखे